हलो आ हांव तुम स्कुलांत तुज्या स्टुडंटाची टिचर उलयतां स्कुलांतल्यान म्हाका तुमच्या चेड्या विशीं कंप्लेन करपाक जाय आशिल्ली तो न्ही खूप मस्ती करता मात्सो हुशार आसा पण शिकपाक पळयना ताजें सदांच लक्ष अशें डायवट जाल्लें आसता किदें ना किदें किदें ना किदें खंयसर खंयसर तेजें लक्ष आसता अशें म्हन्जे कंटिन्यू अशें अभ्यासाचेर लक्ष दिना तो अशें एग्जॅक्ली म्हणजे तो क्लासीन भुरग्यांच्यो कळी काडटा भुरग्यांचें पॅन घेता पॅन्सील घेता रुलर घेता आनी अशी उडयता काडून खंयसरूय आनी दुसरें म्हणशी जाल्यार तो सारकें अभ्यासान लक्ष घालना म्हणजे तो कमी माक्स घेतल्या ताणें सब्जॅक्टान म्हणजे असो टिचरां कडेन बी मात्सो रफ उलयता बी असो मा ल्हान भुरगो न्ही तो मारूंक कशे शकता आमी तेका सांगता समजून सांगता तरी पूण तेज्या आंगान मस्तेपणां खूब आसता तो मुद्दम असोन आ तो मुद्दम करता कशें दिसता सगलें अशें म्हणजे आपल्या कडेन आपलें लक्ष डायवट करपाक जाय म्हणून अशें हें करता तो अशें दिसता आतां क्लासीन कितले भुरगे आसा पण इतली मस्ती कोणूच करिना

अभ्यासा बद्दल म्हणजे तका हरशीं शिकयता तें सगलें कळटा पण तो स्टडी करून पेपराचेर कांय बरोवपाक पळयना सगलें हरशीं येता तेका लक हुशार आसा तसो तो पण तरी पुणून पेपर बरोवपाक सोदिना तो सारको हय कावन्सि होय कावन्सिलर आसा आमच्या स्कुलान

बरें हांव तेंकां कावन्सिलरा कडेन अपॉयणमॅण घेता आनी एक दीस तेका दिता थंयसर वचपाक सांगता तरी पुणू तुमी मात्शें घरांतल्यान एज अ पॅरंट तुमी मात्सो इनिशियेटीव घेवपाक जाय आनी ताजेर लक्ष दिवपाक जाय

बरें ओके बरें बरें बाय या